जोंनि बर' बर' हारिमुनि मोसानाय मोसानाय बायदि रोखोमनि जौगानायाव हारिमु गोहोमा माबायदि बिफाव लायो होनबोला माबा मा होन्ना बुङो जोंनि दा खेराइ मोसानाय खेराइ मोसानाया सिफुं सिफुं खाम सिफुं सेरजा ज'था दामो आरो बेबो गाजा गोमजाहै ग्रोम ग्रोम दामनानै सेरजा हुनानै सिफुं सुनानै खाम दामनानै ओमफ्राय गान्नाय जोमनायफोराबो खेराइ मोसाबोला जोंनिया दख'ना गोमो फालि गोजा गस्ला गोजा मोजांहै आर'नाइ जान्जियाव आर'नाइ खानानै हिन्जावसाफोराबो ओमफाय हौवासाफोराबो गामसा गोथां गामसा गोथां ओमफाय गस्ला गुफुर आर'नाइ बेफोरबायदि लानानै मोजांहै जोंनि हारिमुवारि बायदि माबा ओंखारनानै गाजा गोमजाहै ओंखारनानै बिसोरो खेराइ मोसायो आरो मोसायो आरो बेनो जोंनिया हारिमुवारि बेनिफ्राय आरो बुंनो थांबा बिथिं बागुरुम्बा बागुरुम्बायाबो बिदिनो बागुरुम्बा मोसानाय बागुरुम्बा मोसानायाबो बिदिनो गोदो गादायाव मा मोसायो मोसायो होमबाला जेनेबा दा बिदिनो बागुरुम्बायाबो खाम ज'था खाम ज'था दामनानैनो मोसायो बागुरुम्बा ओमफ्रायो सेर मा होन्ना बुंगोन बेखौ खेराइ मोसानायाव दा जोंनिया खेराइ मोसानाय होनबोला बेयाव दावस्रिं देलाय मोसानाय गराय दाब्रायनाय मोसानाय बिफोरखौ मोसायो आरो ओनिफ्रायो ओमफ्रायो बिदिनो जे बैसागो फोरबोफ्रावबो बिदिनो मोसायो जोंनिया बर' बर' बर' हारिमु हारिमुआव गिदिर गिदिर गोलाव गोदोर गिदिर गिदिर गोलाव फान्सन फान्सन बा स्टेजफोराव गाखोयोब्ला जोंनि हारिमुखौ जोंनि बर' बर' हारिमुखौ सिनायथि मोन्नाय बायदि बा सिनायनाय बायदि जोङो जोंनि जोंनि माने जोंनि खसाबखौनो जोंनि जोंनि हारिनि खसाबखौनो जोंनि हारिमुनि खसाबखौनो जों गान गान्नानै मोसानाय जायो आरोना दख'ना गोमो फालि गोजा गस्ला गोजा आरो हौवाफोराबो आर'नाइ गोथां बा गस्ला गुफुर गामसा गोथां बेफोरबायदि गान्नानै मोसानाय जायो आरो ओमफ्राय खाम ज'था सेरजा सिफुं बेफोरखौ दामनानै मोसानाय जायो बिनिफ्राय मा होन्ना बुंगोन बेखौ माबा बेफोरबायदिनो जोंनि हारिमुवारि होन्ना बुंबोला बिफोरबायदिनो गाजा गोमजा मोसानाय मोसानायावनो आरो दावस्रिं देलाय मोसानायफोरावबो गराय दाब्रायनाय मोसानायफोरावबो दा खेराइनि मादाव बुंनोसै आं एसे खेराइ मोसानायखौ माबायदि मोसानाय बेफोरबायदिखौबो एसे बुंनोसै आङो बुंनो थांबा दा गराय दाब्रायनायफोराबोथ' जेनेबा दाहाल थुंग्रि आखाइआव दाहाल लागोन ओमफाय थुंग्रि थुंग्रिखौ आखाइआव लानानै खानाय हगारसारनानै खानाय हगारसारनानै मोसायो मोसायो आरोना आमफ्राय मा होनना बुंगोन बेखौ ओमफ्राय आरो बै ना गुरनाय ना ना गुरनायबो मोसायो ना गुरनायखौ मोसाबा खबाय खबाय खबायखौ जान्जिआव खानानै आमफाय मा होनगोन बेखौ माबायाव जाखाय जेखाय जेखाय लानानैबो ना गुरनाय मोसानाय होन्नाय दङ आरोना जोंनि खेराइ बर'नि खेराइ मोसानाय माबायाव बेफोरबायदिनो जोंनि बर'नि हारिमुवारि गोहोमा बेफोरबायदिनो बिफाव लायो आरो आं बेफोरबायदिनो गाजा गोमजाहै गान्नाय जोमनाय बायदिसिना खसाबावनो जा जोंनि जोबोद समायना समायना नुनायैनो मोसायो आरो जेनेबा जोंनि बर' रावखौ बर' बर' बर' हारिमुखौ सिनायथि मोन्नाय बायदिहै मोजांहै फारसेनिफ्रायनो खाम ज'था सेरजा सिफुं रोमै रोमै खोनानाय दामनानै माने मानसिनि गोसोखौ बोनो हानाय दामनानै माने मोसायो आरो बिसोरो